میرا قابل فخر کارنامہ جو ہے کہ میں نے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم حاصل کی ہے اور اُس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ ہُنر بھی سیکھا ہے اور پھر یہ ہے کہ میں نے اپنی شادی کی ہے تو میرے جو بچے ہوئے ہیں اُن کو بھی میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ کر رہا ہوں اور میں اپنے تجربے کی روشنی میں دینی تعلیم کو پڑھاتا بھی ہوں اور اِسی کے ساتھ ساتھ میں نے ایک عمرہ بھی کیا ہے اور ایک حج بھی کیا ہے اور آگے بھی کرنے کی تمنا رکھتا ہوں